जब हमने कोई नया काम शुरूवात करते है तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लेते है तो भगवान का पूजा ही करते है यदि हम नया घर बनवायें तो पहले घर बन गया तो घर बनने के बाद हम लोग कथा सुनते हैं कथा सुनते हैं फिर उसके बाद घर में ही हिलते है और हमारे पति यदि कम करने जाते है तो भगवान का ही पूजा करते है पहले पूजा करते है उसके बाद में कोई काम करते है और अम्बेडकरजी का ही पहले नाम लेते है पहले नाम लेकर तभी तो वो कम करते है और हमने पहले खाना बनाया जाता है तो पहले नहाते है नहा कर भगवान को अगरबत्ती जला कर तभी खाना बनाते है क्योंकि अगर हम ऐसे खाना नहीं बनाएंगे तो हमारा खाना अच्छा नहीं बनेगा इसलिए हम पहले जाते है तो नहा वहा कर भगवान को अगरबत्ती जला कर तो हम खाना बनाते है और फिर हम यदि शादी विवाह करते हैं तो शादी विवाह में पहले ही कथा सुनते हैं पहले कथा सुन कर फिर शादी विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं तो इसलिए कथा सुनते हैं कि वो अच्छा होगा यदि कथा नही सुनेंगे तो अच्छा नहीं होगा इसलिए हम लोग पहले कथा ही सुनते हैं